हाँ मेरी जॉइंट फ़ैमिली है और मेरे फ़ैमिली में मेरे जेठ जेठानी ननद देवर देवरानी और भतीजे भतीजी सभी है मेरे दो बच्चे हैं और मेरे दो बच्चे एक इलेवंथ में है और एक फर्स्ट ईयर में है ऐसे मेरे दो बच्चे हैं और दोनों पढ़ रहे हैं बी सी ए कर रहा है बड़ा बेटा और हाँ मेरे फ़ैमिली के लोग सभी बहुत अच्छे हैं सपोर्टिंग नेचर के हैं और मुझे जॉइंट फ़ैमिली में रहना अच्छा लगता है जॉइंट फ़ैमिली बहुत ही अच्छी होती है खास कर के बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है हाँ और मेरे दोस्त भी है तो मेरे दोस्त में मेरी सहेली है जो राजनांदगाँव में है और वो बहुत ही सपोर्टिंग नेचर की है और मेरे को बहुत यानी सपोर्ट करती है हर चीज में हर छोटे मोटे चीज़ों में और मेरे को एक नई दिशा दिखाते रहती है बहुत ही अच्छे फ्रेंड सर्कल है मेरा बेस्ट फ्रेंड सर्कल है